हेलौ अ' ओरैनो दङ र' ओरैनो मबाइलसो नायला बायदोंमोन आं बैसागुबोथ' फान्सनबो खुंनो नागिरदोंमोनना गामियाव आमफ्राय मोसानोफोर सिखायगोनना मागोन सिखायोबालाय लोगोफोर मालायाबो सिखाय जागोन ज'मा लेंनानै मोसानो हागोनथ' खबर लालायनानै अ' बेखौनोथन रायलाय नांगोन जमानो लोगोफोरखौ सोलाब्बा ओंखार जागोन दे सेंग्राफोरखौ नांलाया दे सिख्लाफोर गोजानो मोसानो हायोना बैसागुवावलाय आरो बैसागुखौनो मोसा नांगोनना मोजांबो जायो दोंनै दोंथामसो मोसानो हागोनथ' मानसिफोरखौ बुरजा लेंनानै गासिबखौबो सिखायनानै अ' मोसानाय लोगोफोर गोजा जानो हागोन आरो गासिबो जुमायखौ बैसागुआव लोंगोन मानो लोङा जानो ओ जमानो मोसाखांनानै मोसाखांनानै खानाबो जानो हागोन दे बिदिनो औ जागोन दे जागोन ओंखार लायबानो जाबाय गासिबखौबो लिंनानै जमानो औ जागोन दे होम्बा औ देदे जागोन दे औ दे